असांजे देश में अलॻि अलॻि डांसुनि जा प्रकार आहिनि हिननि करे मूंखे लॻंदो आहे हिकु चटाभेटीअ जो आयोजन कयो वञे डांस घणे प्रकारनि जा थींदा आहिनि मराठी गुजराती ऐं राजस्थानी डांस ऐं उन खां सभिनी खां सुठो सिंधी डांस इहे सभु हिकु ई मंच ते कयो वञे त इन सां सभई माण्हू हिक ई भावना सां डांस जे ज़रिए अॻियां ईंदा ऐं हिकु थींदा इन सां सभु माण्हुनि जी हिक ॿिए में रुचि बि वधंदी ऐं डांस जे प्रति काफ़ी अॻियां बि हलंदा डांस जे करे दिमाग़ में असांखे शांती बि मिलंदी आहे ऐं डांस खे काफ़ी महत्व बि ॾिनो वियो आहे डांस हिकु ई मंच में थींदी त सभई पंहिंजी हिकु ई भावना सां अॻियां ईंदा ऐं इन ज़रिए असांखे डांस जो काफी वाधारो भी थींदो डांस असांखे ॾाढी ज़रूरी आहे सभई ई हिकु पाण में थींदा अलॻि अलॻि ज़ातीअ जा माण्हू जेके आहिनि हिकु थींदा ऐं इन सां हिननि जूं भावनाऊं बि हिकु थींदियूं डांस जे असांजे लाइफ में ज़रूरी आहे